ہلو سر ہم گر یہ بولے تھے آپ گیس والے بول رہے ہیں نا یہ بول رہے تھے کہ ہمارا گیس ختم ہو گیا ہے گیس لا کے پہنچا سکتے ہیں ٹائم لگے گا ارے بھائی تھوڑا کوشش کریے گا کیونکہ ہمارے گھر کل مہمان آنے والا ہے سمسیا ہو جائے گا اس لیے آپ تھوڑا جلدی کوشش کریے ہاں دیکھیے اور کوئی اور اپائے ہو دوسرے کا اگر سائیکل وائیکل مل جائے تو پہنچا دیجیے گا آپ کا بہت مہربانی ہوگا کیونکہ ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جتنا جلدی ہو سکے بھائی مہربانی ہوگا آپ کو کہ جلدی جلدی کر ہاں کیونکہ ہمار ہم کو بھی زیادہ تکلیف ہو جائے گا نہیں تو مہمان آنے والا ہے کھانا وانا پکانا ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ تھوڑا اس پہ دھیان رکھیے جلدی کرنے کی کوشش کیجیے گا ٹھیک ہے وہ پرانا جو خالی ہو گیا ہے اس کو بھی لے کے چلے جائیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے آئیے ٹھیک ٹھیک ہے